لال قلعے کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہتی ہوں دہلی کا لال قلعہ جو مغلیہ دور کی نِشانی ہے اور اِس کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا ویسے تو شاہ جہاں نے اور بھی عمارتیں بنوائی ہیں جامع مسجد اور خوبصورت تاج محل اُنہیں میں سے لال قلعہ بھی ایک ہے یہ مغلیہ دور کی نِشانی ہے اور لال قلعہ لال پتھر سے بنا ہُوا ہے اِس کی خوبصورت تراش کاٹ جو اِس کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے بہت عمدہ طریقہ سے بنے ہوئے ہیں اور بہت نفاست سے سَجایا ہُوا ہے اور یہ لال رنگ اِس کی خوبصورتی کو دوبالا کرتا ہے اور جو اُس کے بیچ میں جو پھولوں کے باغیچے لگائے گھاس کا غالیچہ بچھایا ہے وہ ہرے کلر کا اِس لال اور ہرے کے کمبنیشن میں لال قلعے کی خوبصورتی میں چار چاند لگتے ہیں بہت عمدہ معلوم ہوتی ہے وہ گرین کلر کی پھلواری اور غالیچہ بہت سکون دیتا ہے دکھنے میں آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور یہاں ایک مسجد بھی ہے لال قلعے کے میں اور اِس کا جو ایک سیدھی سڑک سے رابطہ ہے جو جامع مسجد اور لال قلعے کو جوڑتا ہے شاہ جہاں یہیں سے ہی اِسی راستے سے ہی جامع مسجد جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور لال قلعے کا جو احاطہ ہے تقریباً کئی بیگھوں میں پھیلا ہُوا ہے اور ہمارے جو پردھان منتری ہیں یعنی وزیرِ اعظم وہ ہر سال یوم آزادی پر لال قلعے پر ہی جھنڈا پھہراتے ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں اور اپنے وعدے بتاتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے وقت میں سال میں کون کون سے کام سرانجام دیں گے اور کیا اُن کا کام کرنے کا طریقہ رہے گا کیا پلان ہے اُن کا کیا اِنتظامات کئے ہیں وہ اِن ساری باتوں کو اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں اور جَھنڈا پھہراتے ہیں اور جَھنڈے کو سلامی دی جاتی ہے غیرممالک سے بھی لوگ آ کر اِس یومِ آزادی پر لال قلعے میں آتے ہیں اور شان سے یومِ آزادی ہندوستانیوں کے ساتھ مناتے ہیں بہت خوبصورت لگتا ہے وہ منظر جو رنگین ترنگا لہراتا ہے ہمارا اور پھول بکھیرے جاتے ہیں اور ترنگائی دھوئیں سے آسمان سجتا ہے رنگین غُبّارے چھوڑے جاتے ہیں تو لال قلعے سے اوپر جب آسمان پر نظر اٹھتی ہے تو یہ منظر دیکھنے کا بنتا ہے بہت حسین ہوتا ہے ہیلی کاپٹر چاروں طرف گھوم کر پہرا لگا رہے ہوتے ہیں اور دھواں چھوڑ رہے ہوتے ہیں بے مثال ہوتا ہے یہ منظر اور جو یہ ہمارا لال قلعہ ہے یہ مغلیہ دورکی نشانی تو ہے اور یہاں پر جو اِنتظامات کئے جاتے ہیں سیمینار کے لیے کوی سمیلن کے لیے مشاعرے بھی رکھے جاتے ہیں اور یہاں پر اچھا سماں ہوتا ہے کہ شام کی چائے کی چسکیوں کے ساتھ شعر و شاعری ہوتی ہے اور مشاعروں میں لوگ جھومتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں کہ مختلف اسٹیٹ سے اور شہروں سے مشاعر کو بُلایا جاتا ہے اور اُن کے کلام کو سُنا جاتا ہے اور بہت اچھا منظر لگتا ہے اور تمام طلباء اور جو اساتذہ اِس میں شرکت کرتے ہیں یا اُن کے علاوہ آ عوامُ الناس بھی یہاں پر شرکت کر سکتی ہے اور مزہ لیتی ہیں شعر و شاعری کا کلاموں کا اور اپنے خیالات پیش کرتے ہیں تو یہ تاریخی عمارت اِسی طرح زندہ جاوید رہے آباد رہے اور یہاں پہ یہی کارواں چلتا رہے اُمید کریں گے اور تمام لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ اپنے مُلک کی تاریخی عمارت کی طرف توجہ دیں اُنہیں سَنواریں اور سجائیں